मन दिलि मन हिकु चंचल आहे जेको केॾीमहिल ॾाढो प्रफुल्लित हूंदो आहे आनंदित हूंदो आहे ऐं केॾीमहिल एतिरो उदास हूंदो आहे की जेकर असां लालण खे अर्ज़ु कयूं की असांजो अर्ज़ु अघाये तेॾीमहिल मन ई मन हीअ अरदास कंदा आहियूं असां ॿाछडणी ॿाझारा ॿचड़नि ते ॿाझ कजाइं रहमी रहम कजाइं आला बेशक बक्श कजाइं बालम झोलु झली अथमि ख़ाली तंहिंखे भरींदे तू वाली सोभ धणी सोभारा ॿचड़नि ते ॿाझ कजाइं ऐं ईइं लॻंदो आहे की लालण असां जी अर्ज़ु अघायो असांजी हर हिकु कामना पूरी कयईं मन हिकदमि ख़ुशि थी वेंदो आहे जेॾीमहिल लालण वटि अर्ज़ु अघाइजंदो आहे तेॾीमहिल हिकदमि ई मन मां हे गीत निकिरींदो आहे शुकराना शुकराना लाल साईं तुंहिंजा शुकराना कहिड़ा करे मां कहिड़ा करियां अमरदास तुंहिंजा शुकराना शुकराना शुकराना बाबा अमरदास आहिनि तुंहिंजा लख शुकराना लख शुकराना हर दमु असां पंहिंजे मन जे हिसाबु सां पंहिंजे अमरदास खे पंहिंजे लालण खे पिया रिझाईंदा आहियूं ऐं हुनजो हर पल हर दमु शुकराना कंदा रहंदा आहियूं इन लाइ हर दमु ख़ुशि रहिजे ख़ुशि रहंदासी त ख़ुशियूं बांटींदासीं जय झूलेलाल जय झूलेलाल